मेरे को सूट सिलवानी थी आपका एड एड्रेस बता सकते हो कहाँ पर यस हं कित आप कितने रुपए लोगे

कब मेरे को क वो परसों के दिन तक चाहिए है यस मेरे को जल्द से जल्द कर करने की कोशिश करिएगा आप कुर मेरे ज्यादा समय यस सर एक कुर्ते के आप डेढ़ सौ रुपया लोगे हं तो मेरे को कल मेरे को कल तक आ जानी चाहिए मेरा कुर्ता मेरे कुल कल तक चाहिए मेरे को कुर्ता मेरा मेरे को फंसन में जानी है इसलिए हाँ मैं हाँ मैं आ जाऊँगी डालने के लिए मैं आधे घंटे से मेरे को कल तक चाहिए तो

हाँ ठीक है